इसकुलके दिन इसकुलके दिनमे हमरा साइन्स विषय निमन लागत रहल हमरा मैथ विषय बहुत कठिन लागल हमरा पढ़ाइमे तनको मन नहि लागत रहल जैसे हम खाली खेलमे ध्यान दैत रहली जाहि खातिर हमर इसकुलमे बहुत कम नम्बर आबैत रहल जैसे हम बहुत पीछे रह गेली लेकिन हम खेलमे आगे बढ़ैके कोशिश कयली इसकुलके दिन एकटा खुशहाल याद हम साझा करैके चाहै छी जाहिमे हम इसकुलके दिनमे इसकुल छोड़िके बाहर चलि गेल रहली घुमे जाइसे हमरा घरे बहुत मार लागल रहलक इसकुलोमे हमरा खूब मार लागल रहल जइसे हम कहियो इसकुल छोड़िके हम बाहर घूमे नहि गेली